हेलो हरी ओम

हा हा ठाहीन्दा आहियूं न तव्हां खे मतिलब कीअं खपे रसोई केर कीअं कॾहिं खपेव हा हा अच्छा हा हा

त असां जे हिते त तव्हां खे असां हिते महाराष्ट्रा में असां खे हिते असां वड़ा पाव मिसल पाव इहे ई इडलियूं इहे ई सुबुह जो मिलंदो नवें ताईं इहे सुबुह जो नवें ताईं असां ठाहींदा आहियूं नास्ते में हा त मंझंदि जो उहे खाधा वरी अलॻि आहिनि त सुबुह जो तव्हां खे छा वड़ा पाव नास्ता मंझंदि जो अथव भुॻल चांवर अथव पालक जी भाॼी अथव ऐं भींडियूं पटाटा अथव बाक़ी सलाद वग़ैरह त सभु तव्हां खे हुन सां गॾु मिली वेंदो मिठे में गुलाब ॼमूं मिलंदव सुबुह जो नास्तो नवें ताईं नास्तो हलंदो आहे असां जो ऐं ॿिईं बजे रसोई मिलंदव मंझंदि तव्हां जा घणा ॼणा ॿुधायव अच्छा मां हू सुबुह जो तव्हां जो नास्ते जा थींदव हज़ारु ऐं अठनि माण्हुनि जी रोटी मंझंदि जो थींदव ॿावीह सौ रुपिया हा बिल्कुल पहुची वेंदव तव्हां खे त नास्ते में तव्हां खे छा छा खपेव हा इहो ई वड़ा पाव मिसल ऐं इडलियूं टई खपनव ओके पहुची वेंदव ऐं मंझंदि जो रोटीअ में तव्हां लिखायव असां खे भुॻल चांवर पालक जी भाॼी भींडियूं पटाटा फुल्का फुल्का कि न कोकी छा खपे हा कोकी मिलंदव ऐं ॾही वड़ा हा मिठे में गुलाब ॼमूं मिली वेंदो मिली वेंदो बिल्कुल ॿिईं बजे ताईं परमानंद आश्रम में पहुची वेंदव असां कैश ई वठंदा आहियूं तव्हां जो असां जे माण्हू जंहिं महिल तव्हां वटि खणी ईन्दो उन खे तव्हां कैश ॾिजो जय झूलेलाल